जय झूलेलाल हज़रतगंज गणेशगंज अमीनाबाद बादशाह नगर चारबाग तुर्निया महानंग नंग महानगर कृष्ण नगर आलमबाग प्रेम नगर स्नेह नगर सिंघार नगर चौंक अयागंज गणेशगंज अलीगंज हजरतगंज कैसरबाग चारबाग हुसैनगंज सचिवालय इलाही आहिनि